हमर सभक मिथिलाञ्चलमे मधुबनीमे से हर समाजके से अपन अपन एकटा रीति रिवाज आओर सांस्कृतिक प्रथा होइ छै जे सभ एथीमे प्रयोग कएल जाइ छै उपयोग कएले जाइ छै इएह जरुरी रहै छै जेनाकि पातरि भऽ गेल तऽ पातरि भेल जे हमर सभक जे कतौ कोनो नीक काज जे होयत शुभक काज जे भेल ताहिमे पातरि भगवतीकेँ पड़ै छनि से हमरे सभमे नहि सभहक ओहिठाम सभ समुदायके एकटा ई सामान्य अथी छियै जे कोनो जातिकेँ जे एथी रहनि तऽ ताहिमे भगवतीकेँ पातरि पड़ै छनि ओहि दिन कऽ के आ हुनका उत्सर्ग कयल जाइत छनि तहिना अरिपन अहि अरिपन सेहो हमर सभक समुदाय मधुबनीके एकटा बहुत पैघ अथी छी ई अहाँकेँ सामाजिक धरोहर कहु सांस्कृतिक धरोहरि कहु जे अरिपनके प्रयोग सभ क्षेत्रमे सभ समुदायके लोक करै छथि से कियाक तऽअरिपनक प्रयोग जन्मसँ मृत्यु धरि कयल जाइया बच्चा जखन जनमै छै आ ओकर जखन छठिहार होइ छै तैयो अरिपन पड़ै छै बिना अरिपने पुजा नहि होइ छै आ जखन ओकर अन्त होइ छै ओ जखन मतलब ओकर मृत्युकेँ ओकर सभटा क्रिया केलाके बाद हमर सभके ओहिठाम द्वादशा दिन जखन एथी पड़ै छै दुर्वाक्षत दैके लेल एथिके लेल तऽ ओतौ अरिपन दऽ कऽ उल्टा पीढ़ी पर आ अरिपन दऽ कऽ तखन उल्टा पीढ़ी पर दऽ कऽ तब दुर्वाक्षत पड़ै छै तऽ ओतौ अरिपन पड़ै छै ताहि दुआरे अरिपन आ पातरि जे ई सभ हमर सभक सामान्यतया सभ समुदायमे एकटा सांस्कृतिक धरोहरि बुझू परम्परा बुझू जे सभठाम कयल जाइया अपनाओल जाइया